हांवें जो डिओड्रंट घेतिल्लो आसा ताचो वास बरो ना तेच प्रमाण ताचो आकारूय पळोपाक बरो ना ताजो आकार व्हडलो आसल्या कारणान ताका खंय व्हरपाक सुद्दां परवडना तेच तरेन जसो ताजो वास आसा जसो ताजो परमळ आसा त्या प्रमाण ताचें मोल खूब चड आसा